नमस्ते और सब ठीक है कह रहे हैं कि मुझे बूक लेनी थी

पुरानी बूक जैसे रामचरित मानस हो रामायण है महा ओ इ सब भागवत गीता ऊता की बूक आपके पास मिल जाएगी हम बोल रहे हैं मऊ ज़िले के वलीदपुर से ग्राम

अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा माने माने आने पे मिलेगी बूक कि आप लोग माने होम डिलिवरी भी करते हैं अच्छा तो उसको मान लीजिए उसमें भाड़ा उसका जो पहुँचाने का खर्च हमको अलग से देना पड़ेगा कि उसी चालीस परसेंट में हो अच्छा मतलब कि और दर्शन इन इन सबके बाद भी और ये जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं इन सबकी बूक भी आपके यहाँ मिल सकती है

छूट माने कुछ मिलेगी नहीं पुरानी बुकों की अच्छा अच्छा तो मतलब के हम आते हैं आपकी दुकान पर पहले देख लेते हैं देखिए का एक दो दिन के अंदर आते हैं सर बिनोद सिंह ठीक है सर मैं आपके मैं आपके यहाँ आऊँगा ठीक है सर ना ठीक ठीक है नमस्कार